दानि मुगायाव बेनि जि जौगाथाय सिसि केमेरा बाहायनाय बायदिसिना जौगानाय खामानिफ्रा जोंनि समाजखौ एसे रैखाथि होनायाव गोबां जाफुंसारनायखौ नुनो मोन्दों दा आङो न'आव न'आव गैयै समाव रैखाथिनि राहानि थाखाय आङो बे केमेराखौ बाहाय फेराखैब्लाबो गुबुन खामानियाव बाहायफेरबाय जेरैहाय सिसि केमेरा बे सिसि केमेराखौ जों मोनसे जाथायनि थाखाय बाहायदोंमोन बे बाहायनायानो जाहैबाय दाबसे गामियाव न'खरसेआव मोनसे जाथाय जादोंमोन बे जाथाया ओरैबायदिमोन बे न'खराव मोनसे खोमसि फोथायनायनि जि जाथाय बे जाथाया जादोंमोन आरो बेयो ओरै जादोंमोन जे मानसि गैयै समाव बायदिसिना मुवा गाज्रि गाज्रि मुवा बिसिनाव खुबैनाय जाथाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै बे न' गामिआव दावराव दावसि खोमसि फोथायनाय गावजों गाव फोथायलायि बे बायदि मोनसे थासारिया सोमजिदोंमोन आरो बेयो बांसिननिफ्राय गाज्रि जानो थांनायाव जोङो समाज मावथि हिसाबै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राइ बे सि सि केमेराखौ जोङो बै न'खराव लगायहैदोंमोन आरो ल'गायनानै बेयो मानसि ना माबा मोनसे गोहो जों बेखौ नायनो नाजादोंमोन आरो बेवहाय सान्नै सान्थाम जोङो बे केमेराखौ ल'गायना दोननानै बेवहाय जोङो मनिट'र खालामनायनि एबा नाय नायनायनि जि राहा नोजोर होनायनि जि राहा बेखौ खालामना होदोंमोन आरो खालामनायनि उनावहाय जों नुबाय बे केमेराखौ होनाय लोगो लोगो जेब्ला मोब्लिबा गैया जानानै बे केमेराया खामानि मावा जायो बे समावसो बे गाज्रि जि बेसादफोर खुबैनाय बे जाथाया जायोमोन आरो जोबथारनायाव जोङो डिसिश'न लादोंमोन जोङो थांखि लादोंमोन जे बे जाथाया मानसिनिनो माबा मोनसे नुयि गोहो एबा गाज्रि गोहोनि थाखाय नङा बेवहाय सोरनिबा फाव फान्दायनायजों बे सोरनिबा गाज्रि मानसिनि खामानि होननानै जों बेखौ उनावहाय खेरखेरायाखिसै आरो जोङो सि सि केमेराखौ बोखारनानै लाफिनदों आरो बै जाथायनि उनावनो बे न'खराव बेबायदि जे खुबैनाय जाथाय गाज्रि गाज्रि बेसाद गाहरनाय जाथाय बे खामानिया बन्द' जादों आरो बेखायनो जोङो साननो हायो दिनैनि जुगाव बेफोरबायदि गोजौ थाखोनि आरोंदामिन टेक्न'ल'जि बाहायनानै जोङो रैखाथि होनो हायो आरो गोबां बिथिङाव जोङो समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो आरो दिनैनि जुगाव जे रैखाथिनि राहा बे राहाया सि सि केमेराफोर बे केमेरा बाहायनायनि थाखाय गोबां जौगाबाय आरो बेयो जोंनि थाखाय रैखाथिनि खामानियावनो जा आरो गुबुन गुबुन खामानियावनो जा बे केमेरा बाहायनाया जोंनि समाजखौ रैखाथि होनाय आरो गोजौ फारसे दावलांनायाव हेफाजाब होगोन होन्नानै आं फोथायो